गोंय आमच्या कलेची खाण हांगा जायतें सण परबो मनयता हांगा जायतीं फेस्तां जाता सगळ्यांन चड फामाद फेस्त म्हळ्यार गोंयच्या सायबाचें फेस्त जें तीन डिसेंबराक जाता णव दीस पयली हांगा नोवेना सुरू जाता फांतोडेंचेर लोक मिसाक व्हड भक्तेन येता फेस्तां दिसां व्हडली फेरी लागता तातूंत चणे खाजें कुरकुरी विकपाक येतात ते भायर जायत्यां कपड्यांचो सेल लागता ही फेरी भोंवता म्हणसर काळोख जाता क्रिस्तांव लोक खूब भक्तीन आनी भावान गोंयच्या सायबाचें दर्शन करपाक येता अशें म्हणटा ताणी लोकांक धर्माची शिकवण दिल्ली तांकां बऱ्या मार्गाक लायल्ले ताची कूड पोरणें गोंय चर्चीन दवरिल्ले आसा जी फक्त फेस्तां दिसां दर्शन घेवपाक लोकां खातीर दवरता